हँ मधेपुरा से बोलैत छियै बाहर से आएल छियै तऽ यहाँ घूमय लऽ एलिऐ की आ चलू अहाँके घूमाए देब तैं जाए के लिए चाहैत छियै आबू ने सब गाम हम्मे अहाँके घूराय दै छी आबू ने महादेबके मंदिर छै आबू अहाँके ओतए लै चलैत छी घूमबैके लिए ओतए पोखरि छै आबू ने एते नहाएब सोनाएब पूजा पाठ सब किछु होइत छै ओतऽ मार्केटो छै नाओ छै सब किछु घुमैके लिए बहुत अच्छा छै बोलू ठीक छै ओ बहुत बढ़िआँ छै अहाँ आबू ने मधेपुरामे सगरे घूमैए बला छै आ बहुत जगह छै बहुत बढ़िआँ छै चारो बगल घूमैए चारो बगल घूमैए बला छै हँ हँ दऽ देतै आबू ने खेलैयो कूदै बला छै बहुत बहुत दूर से आबैत छै चिड़ियोखाना जे छै ओहो देखै लऽ चाहबै तऽ ओहो देखि मिल जेतै हँ जाय लै चाहैत छियै बथनो आर

दूर दूर से लोग आबै छै देखैके लिए जे केहन छै जेबै देखबै सुनबै घूमबै बहुत अच्छा छै तऽ देखै बला छै ओहैठाँ लोग देखैएके लिए जाइत छै की ठीक छै राख ठीक छै राखैत छी तब